नमस्ते हमें लोन लेना है सोना पर हमारे पापा की तबियत हमारे पापा की तबियत खराब है उसलिए लोन लेना है कौन कागज़ भी लगता है घर घर पे लेना है पैसा ज़्यादा हाँ

कितना टाइम लगेगा एक हफ्ता कबतक आयें कहाँ आपको ऑफिस है पट्टी में क्या क्या ले कर आना पड़ेगा छ थोड़ा जरूरी है थोड़ा जरूरी है जल्दी होगा एक हफ्ता ज़्यादा है दो दो चार रोज में आ जाएँ हम आएंगे आप रहेंगे ठीक है ठीक है जरूरी है ठीक ठीक आप रहेंगे ठीक है कब तक आयें ठीक है ठीक ठीक है कार्ड ले कर आते हैं तब बताइए कितना पैसा मिलेगा चालीस पैंतालीस तक मिल जाए ब्याज़ कितना है उसका ठीक धन्यवाद नमस्कार